ہمارے علاقے میں قدرتی بہت سارے وسائل ہیں جو کاروبار کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے سب سے بڑی سرگرمی یہ ہے قدرتی چیز یہ ہے کھیتی باڑی جس سے لوگ اس کرتے ہیں پھر دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے ایک دوسرے کی تعاون ہوتی ہے اس طرح سے پانی کا سمرسیول سے نکالنا پھر اس کو فلٹر کر کے بیچنا اسی طرح سے باغات ہیں جو پھول پھل سے پیدا ہوتا ہے پھر اس کو سینچ کر کام میں لاتے ہیں لوگ ان سے اپنی زندگیوں کے گزارتے ہیں یہ سب قدرتی وسائل ہیں ہم سب کو قدرتی وسائل سے جوڑنی چاہیے اس سے فائدہ اٹھانی چاہیے جہاں تک ہو سکے